اردو کے بارے میں بات کی جائے تو اردو بہت اچھا زبان ہے اردو بولنا بھی بہت اچھا ہے لگتا ہے اور اردو پڑھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اردو میں بات چیت بھی اچھا ہے اردو میں ہم بہت سارے سب انٹریسٹ ہے اردو سے اور اردو بہت ہی آسان ہے اردو بولنا سیکھنا سمجھنا اردو تعلیم دینا یہ سب بہت اچھا ہے جیسا کہ اردو میں دینی تعلیم ہے اپنی زبان کھولنے میں بھی آسان ہے اور یہ مزہ بھی ہے اور اردو سمجھنا بھی بہت آسان ہے لکھنا پڑھنا بہت ہی آسان لگتا ہے اور اردو کے بارے میں بات کی جائے اردو بہت ہی اچھا لینگویج ہے